सारक्यो सोय सुविधा नात शाळेनीं बाथरूम सारके नात बाथरूम सारके ना जाल्यार चल्यांक खूब त्रास जाता ताचीं दारां सारकीं नात कोण जप्प करून आयलो जाल्यार खूब भंय जाता बाथरुमांचीं दारां सारकीं नात तशेंच नळ सारके ना नळ आसा जाल्यार नळाक उदक येना तर पियेवपाच्या उदकाचें म्हणल्यार फिल्टर आसा पूण ते नितळ कोण करिना थोडे जाग्यार फिलटरूच ना भुरग्यांक खूब पयसल्यान वचचें पडटा चलून उदका खातीर क्लासींत सारके बँच नात भुरग्यांक सकयल बसचें पडटा भुरग्यांक बसपाक आनी उठपाक खूब त्रास जाता तशेंच लायट आसता जाल्यार फॅन सारके ना फॅन सारके नात पत्रें आसता पत्रें आसता जाल्यार फॅन सारके आसपाकूच जाय भुरग्यांक शिकतना खूब त्रास जाता पयलींच भुरग्यांक खूब प्रेशर आसता तातूंत फॅन सारको ना तापमान तापमान वाडटा तातूंत भुरग्यांक खूब त्रास जाता भुरग्यांचो प्रेशर लो जाता भुरग्यांक घुंवळ येता